हाँ मेरी पसंदीदा किताब इतिहास है जिसे मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ और पढ़ती भी हूंँ और मुझे यह अच्छी भी लगती है क्योंकि इस में पुराने ज़माने की पुराने ज़माने की वस्तुओं के बारे में पुराने ज़माने की दुनिया के बारे में पता चलता है मुझे और कुछ सीखने सीखने को भी मिलता है कि हाँ पहले ज़माने में हमारी दुनिया ऐसी थी और इस ज़माने में हमारी दुनिया ऐसी है मैं अब मैं एक जगह गई थी मानव संग्रहालय जहाँ पर पुराने ज़माने की चीज़ों को देखा मैंने उन से कुछ सीखा और बहुत सी चीज़ें देखने को भी मिली है कि इस इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करते हैं और इन हथियारों से पुरा जो पुराने ज़माने में पत्थर के हथियार थे उनको किस तरह से यूज़ करते हैं तो मैंने मानव संग्रहालय में इन सब चीज़ों को देखा है समझा हैं और उन से सीखा भी है और उन के बारे में बहुत सी बातें भी जानी है और पुराने ज़माने में जो हम लोग रहते थे वो किस तरह के वस्त्र पहनते थे किस तरह के गे आभूषण धारण करते थे इन सब के बारे में भी जाना है